दानि थाइमाव पिटि उसानि नामखौ सोर मिथिया जानो हागौ पिटि उसाया खासे रानिं खालामग्रा हिन्जावसामोन बियो बियो गावनि गावनि देशनि थाखाय बहुत प्राइज जिटिदोंमोन माने गल्द मेदेल जिटिदोंमोन बियो आरो बिथाङा गावनि देशनि थाखाय गल्द मेदेल सिलभार मेदेल ब्रन्ज गासैखौबो होनो हादोंमोन आरो आङो दिनै दानि जुगनि हिन्जावसा हिसाबै हिन्जावसा हिसाबै आंबो पिटि उसानि बायदि सासे फेमास हिन्जावसा जानो नागिरो जायनोखि गावनि देशनि थाखाय गल्द मेदेल लाबोना होनो हायो आरो आंबो बिनि थाखायनो दायो दायो सानफ्रोमबो प्रेक्टिस खालामो आरो रानिं खालामो जाहाथे आंबो पिटि उसानि बायदि फेमास स्पर्त्स फेमास जानो लुगैयो सिगांनि जुगाव जेब्ला सिगांनि जुगाव जेब्ला इन्टारनेटनि बारा इउस गैयामोन बा माबायदि माबायदि जामुं जानानै माबायदि प्रेक्टिस खालामनानै माबायदि मा खालामनानै रानिंनि स्पिदखौ बारायनो हागौमोन बेखौ मिथियामोन होम्बानि थाइमावनो पिटि उसाया गावनो खस्थ' खालामनानै गावनो देशनि थाखाय गल्द मेदेल लाबोनो हादोंमोन आंबो दानि जुगाव जिहेथु दा गोदान मुगा बे जुगावथ' जेनिबो तेनसन गैला मानोना इन्टारनेटआव दानिया सार्च खालामबानो गासिब्बो फैखायो जे आं मा मा मा जाबा मा मा जायोबाथाय मा मा एक्सारसाइस खालामबाथाय आंनि देहाया फिट थागोन आरो रानिङाव स्पिद खालामनो हागोन बेफोर गासैखौबो आङो सोलोंगासिनो